धर्म के बारे में मेरी बहुत अच्छी राय है मैं सुबह पाँच बजे उठती हूँ पूजा पाठ के करने के लिए मंदिर जाती हूँ पूजा पाठ करके आई हूँ करहिया वरहिया चढ़ाकर आज पूजा हुआ है परसादी गई गौ माता को खिलाई हूँ अपने सास ससुर को दी हूँ ओ भी लोग खाए चाय बनाई है दिए हैं धर्म को बहुत मानती हैं और सी बहुत औरतें हैं शादी होने के बाद ई गलत रास्ता नहीं छोड़ती हैं वो अपना हरकत से बाज नहीं होती मेरे घर में शादी मान्यता से होती है पंडित आते हैं अच्छे से शादी पूजा पाठ करवाकर शादी करवाते हैं अच्छे से बारात निकलती है दुल्हन विदाई होती है हमारे यहाँ धर्म से शादी होती है हम अपनी ही जाति के लोग से शादी होती है लड़का लड़की देखते हैं होती है शादी पसंद करते हैं और लोग तो भाग भी जाते हैं बेधरम के साथ जाते हैं ग़लत काम हमारे समाज में नहीं होना चाहिए मग़र बहुत ज़्यादा हो रहा है बढ़ता ही जा रहा है गलत काम पर रोक लगाइए औरत बहुत बेकार हो गई हैं दूसरों से साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं अपने पति से झगड़ा करती हैं रात में झगड़ा करती हैं दूसरे के साथ जाती हैं